हॅं कहियौ सत्यनारायण भगवान कऽ कहिया करेनाइ छलै तहन तऽ टाइम हमरा बचबऽ पड़तै चारिगो पूजा मे तऽ बेसी टाइम लगतै ठीक ठीक छै भऽ जेतै कहै कऽ मतलब अहाँ कि सभ कयने छियै समान तैयार जी ठीक छै नैवेद मे की सभ लेने छियै प्रसाद के लेल कहलहुॅं परसाद के लेल कि सभ लेने छियै

ठीक ठीक कऽ कऽ कहलौ कपड़ा से लागै छै चारि गो पूजा करेबै तऽ अलग अलग चारू पूजा मे कपड़ा से लागत आ पूजा करेला के बाद ब्राह्मणो भोजन करेबै ने अच्छा कहलहुॅं ओना श्यामा माइ मन्दिर सँ कते दूर पर रहै छियै अहाँ घर कते दूर यऽ अहाँके ओतऽ सँ तहन तऽ अहाँके आबैयो मे समय लागत तऽ कए बजे तक अहाँ अयबै हॅं किएकि सबेरे अयबै तऽ चारिगो पूजा हेतै तऽ अलग अलग करबऽ पड़ै छै ताहि मे टाइम कनि बेसी लगतै तऽ ब्राह्मण भोजन के लेल की सभ अहाँ केने छियै जुगाड़ हॅं ठीक ठीक चारिगो जेना पूजा करेबै तऽ एगो के ब्राह्मण भेलै तऽ कमसँ कम चारि गो ब्राह्मण खुआबऽ पड़त अहाँके तऽ ठीक छै ओना अहाँके घर कनि दूरी मे यऽ तऽ चारि गो पूजा मे लगतै टाइम तऽ ओहि दुआरे कनि अहाँ सबेर आबै कऽ कोशिश करबै ठीक छै तहन अहाँ चलि आयब हम करबा देबै ठीक छै राखै छी तहन ठीक छै ठीक छै ठीक